मां मुंबई में रहंदो आहियां मुंबई में त इनवेटर शायदि किथे हूंदो गॾो गॾ त न आहे छाकाणि त हिते लाइट वेंदी ई न आहे घणो करे लाइट वेंदी न आहे लेकिन वेंदी आहे त ॾाढा प्रॉब्लम थींदा आहिनि जीअं लिफ्ट बंदि थी वेंदी आहे घर में टीवी हलंदड़ बंदि थींदी आहे ट्यूबलाइटूं बंदि थी वेंदियूं आहिनि किथे ऑप्रेशन हलंदो हुजे त त हुते कमु अटिकी पवंदो आहे घर जा फ्रिज न हलंदी आहे फैन न हलंदी आ्हे त लाइट त ज़रूरी आहे लेकिन हुन जे बग़ैरि कम त हलाइणो पवंदो आहे मोबाइल चार्ज न थींदा आहिनि ॿिया बि इनवेटर न हलंदा आहिनि जीअं इनवेटर त मुंबई में ज़रूरत न आहे मुंहिंजे हिसाब सां लाइट जी ज़रूरत हूंदी आहे हलण लाइ प्रॉब्लम अगरि कोई पंद्रहें सोरहें फ्लोर ते आहे त लिफ्ट लाइट बंदि आहे त लिफ्ट लाइट हल लिफ्ट हलंदी न त माण्हूअ खे हेठि लहणु तकलीफ़ु आहे ॿीं रोड ते लाइटियूं न हूंदी आहिनि न हुजे त बि प्रॉब्लम आहे मोबाइल चार्ज नथो थिए ॿियो बि इंटरनैट नथा हलनि वाइफाइ बंदि थो थी वञे प्रॉब्लम्स सही में कुझु न आहे